नमस्ते बोलिए हाँ बताइए कितना बड़ा कितना कमरा बनवाना था तीन कमरा ठीक है आईए हमारे लखनऊ में हम यहीं लखनऊ एक किलोमीटर रहते हैं इस्टेशन के बगल में आईए अच्छा जगह है देख लीजिए

दाम यही बीस पच्चीस लाख मेन रोड पर है अच्छा कमरा बन सकता है आपका अच्छा घर बन सकता है फैमिली रूम बन सकता है अच्छे से हाँ गाँव एरिया सबसे सस्ता है इसमें आप को कोई दिक्कत नहीं होगी आप आराम से यहाँ रहिए चाहे जो करिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपका घर एकदम अच्छे से रहेगा अच्छी जगह है हाँ कोई दिक्कत नहीं वो हमारे कंटेक्ट में हैं वो सब मिस्त्री लोग सब बना देंगे गिट्टी बालू सरिया सब हाँ वो भी बन जाएगा हमारे कंटेक्ट में सब कुछ है आपको जो जो चाहिए हमको बता दीजिएगा पहले आईए देख लीजिये जमीन यही दस पन्द्रह हजार बीस हजार में हो जाएगा आपका तीन कमरे का है ना अच्छे से हो जाएगा हाँ वो भी हो जाएगा प्लंबर की दुकान है बगल में उसे उनसे बोल देंगे वो भी कर देंगे आपका काम हाँ हमारे यहाँ क्या कहते हैं फिट के हिसाब से जमीन मिलती है आप जमीन देख लीजिए उसके बाद ले लीजिए हमें कोई दिक्कत नहीं अच्छी जमीन है आपके लिए सही है

नहीं कोई लफड़ा नहीं पहले हाँ ये रजिस्ट्री आपके नाम हो जाएगी जमीन उसके बाद आप आराम से हमको तब कैश दीजिएगा इसमें कोई जबरजस्ती नहीं है इसमें कोई एफ आई आर दर्ज या वकील कोई भी कंटेक्ट नहीं है ये आपका डायरेक्ट आपके आपके हाथों में रजिस्टर करके देंगे आपका जमीन

गली सही है सही है एकदम अच्छा है आपका घर अच्छे से बन जाएगा दो कमरा आगे बन सकता है और उसके बाद एक कमरा पीछे बनवा लीजिए लैट्रिन बाथरूम पीछे बनवा लीजिए आगे हॉल है बना सकते हैं आप अच्छे से

ऐसा है प कराती हैं तो आप सस्ता पड़ सकता है क्योंकि अगर लेडिज के नाम पर होता है तो जमीन सस्ती मिलती है अगर आप अपने हस्बैंड के नाम से कराएँगी तो जमीन थोड़ी महंगी मिलती है क्योंकि हस्बैंड लोगों के नाम पर रजिस्ट्री थोड़ा महंगा लगता है नमस्ते बताइएगा हमको